नमस्ते मैडम हम सुने हैं आपके यहाँ दूध मिलता है क्या हाँ तो हमको ए जो एक एक एक पचास लीटर दूध चाहिए हमको हमारे यहाँ शादी पड़ी है तो कैसे रेट में देंगी आप हाँ तो हमको अच्छा से अच्छा दूध चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ शादी पड़ी है तो कुछ चाय बनाना है और ओ कुछ कुछ दूध का हमें पनीर भी फाड़ना है तो अच्छा दूध रहेगा तो मान लीजिए कि बीस कीलो दूध में अगर पनीर फाड़ दें तो कितना पनीर बन सकता है अच्छा आपके यहाँ पनीर मिल सकता है क्या पनीर का कैसे रेट है पनीर ठीक है हमको कम से कम बीस कीलो पनीर चाहिए अगर आप उचित रेट पर दे देते तो हम ले लेते हैं हाँ तो आपकी दुकान कहाँ है राम नगर मोड़ पर है किस तरफ़ फिर कितने टाइम में आप खोलती हैं दुकान चलिए तो ठीक है हम दस बजे आपके यहाँ आएँगे हमक लोगों को कम से कम पचास किलो दूध दे देंगे तो हम पनीर भी बनवा लेंगे और घर का ओ चाय भी बन बन जाएगा हमारा कम से कम उसमें हमको वो छेना भी बनवाना है अगर अच्छा दूध मिल जाएगा तो हम छेना भी बनवा लेंगे ठीक है मैडम

ठीक है नमस्ते तो